جب میں نے پہلی بار كھانا بنانا سیكھا تھا تو میں نے میری خالہ سے سیكھا تھا كھانا بنانا كیوںكہ میں كھانا بناتی نہیں تھی گھر پر تو میری امی نے پھر میرے پہ پریشر ڈالا بولیں كہ كھانا بنانا سیكھ گھر والے بولتے تھے تو پھر میں نے اپنی خالہ سے كھانا بنانا سیكھا تھا اور سب سے پہلے میں نے چاول بنانے سیكھے تھے جوكہ بہت آسان ہوتے ہیں ان كو صرف پانی میں جتنے بھی ہم چاول لیتے ہیں اسی حساب سے ہمیں پانی لینا پڑتا ہے اور مرضی ہوتی ہے كہ نمک ڈالو یا مت ڈالو بہت ایزی ہوتا ہے ان میں ایک دو سیٹی میں ہی چاول گل جاتا ہے پھر اس كے بعد میں نے دال بنانی سیكھی تھی جوكہ مجھ سے پہلی بار میں خراب بن گئی تھی بہت زیادہ گل گئی تھی وہ جس كی وجہ سے وہ پوری دال ہی خراب ہو گئی تھی پھر میں نے اس كے بعد گوشت كی چیزیں بنانی سیكھی پہلے میں نے سب سے پہلے گوشت بھوننا سیكھا تھا كہ اس كو كیسے بناتے ہیں گوشت كو پھر اس كے بعد اس میں سبزی ڈال كر كیسے بنایا جاتا ہے پھر اس كے بعد مجھے دھیرے دھیرے كر كے كھانا بنانا آ گیا تھا اور میں پہلے سوچتی تھی كہ بہت زیادہ مشكل ہوتا ہوگا سبزی وغیرہ بنانا كھانا بنانا لیكن جب میں نے سیكھ لیا تو مجھے بہت آسان لگتا ہے اب كھانا بنانا میں اب كبھی بھی كھانا بنا دیتی ہوں گھر میں اپنے